हमरा सबके ओहिठमा बहुत नीक कॉलेज आओर स्थान सब छै जतय की जे छै से बहुत प्रसिद्ध छै जेना की मधुबनी मे आर के कॉलेज सब छै ओतय बहुत बढ़ियाॅं सॅं पढाई होइ छै और बच्चा सब के जे छै से आगू बढ़ै के लेल प्रोत्साहित कायल जाइत छै और झंझारपुर मे जे छै से टीचर के लेल ओतय शिक्षित करै के लेल ओतय टीचर के बहुत शिक्षा के लेल छनि ब्लॉक मे छै एहन जे तऽ ओ पूरा शिक्षा के ट्रेनिंग दै छथिन जे केना बच्चा सबके पढ़ाइल जाइत छै केना आगू बढ़ाल जाइत छै आओर जे छै से संगीत के लेल सेहो बहुत नीक शिक्षक सब छथिन जे शास्त्रीय संगीत के जे छै से ज्ञाता छथिन आओर सबके बतबै छथिन जे केना ओ अहि मे आगू बैढ़ सकै छथि आओर बढ़ियाॅं कऽ सकै छथि जे